हैलो तव्हां गोलू रैस्टोरैंट मां था ॻाल्हायो अ अॾ न मुंहिंजे घर ॾह अचणा आहिनि माण्हू अचणा आहिनि त मूंखे हुननि लाइ रोटी ऑडर ॾियणी अथव तव्हांखे तव्हां वटि कीमा मच्छी मिलंदो अच्छा अच्छा ऐं उओ कुझु चिकन लालीपोप मिलंदो ग्रिल चिकन मिलंदो चिकन बिरयानी मिलंदी अच्छा सिअल मच्छी मिलंदी ठीकु आहे त तव्हां न मतिलब सभु हिक हिक हिक हिक ईअं सुठे डब्बे में पैक करे भरूं ॾह माण्हुनि जो पैक करे छोके सां तहां मोकिलियो ऐं अ भजी में थोरा सां तव्हां ॿ टे दब्बा चांवर दालि फ्राइ ऐं फुलका बि पैक करे मोकिलिजो हा पतो आहे कैरीन लाइन में अथव घर घर नंबर हिक सौ तेरहं कैरीन लाइन

ठीकु आहे त बिल घणो थियो सत हज़ार त ॾाढो आहे एॾनि माण्हुनि जी घुरायांव थी भई थोरो त घटि कयो न वरी बि थोरो सो त घटि थोरो सो जेतिरो तव्हांसां थी सघे ओतिरो तव्हां कजो ॾह टका करे सघो त करे छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां थोरो पंहिंजे हिसाब सां बाक़ी रोटी मोकिलिजो सुठे सां दब्बन में पैक करे चीज गरम गरम थदी न थिए भाई हा ठीकु आहे भले तव्हां हा भले तव्हां नान मोकिलियो तेल वारा हा मिठे ऐं मिठे में कुझु अथव रसगुल्ला पैक करे छॾिजो ॾहनि माण्हुनि जेतिरा ठीकु आहे तव्हां इहो स पैक करे पोइ मोकिलियो पतो मां तव्हांखे ॿुधायोमाव थी राति जो खपे हा अठ अठे वगे खपे हा ठीकु आहे मोकिलिजोसि हा हा